ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सभी चीज़ों में उतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है जितनी शहरी क्षेत्र में है चाहे फिर वह किसी भी चीज़ को लेकर हो बहुत सी जो कानूनी सेवाएँ हैं उसमें भी उन्हें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं क्योंकि उतनी अच्छी ज्यादा सुविधाएँ वहाँ पर उनको उपलब्ध नहीं होती है फिर जैसे अगर कानूनी सेवाएँ में जैसे अगर हम वकील बोले या थाना बोले थाना चलो ठीक है थाना हर क्षेत्र में अपना एक थाना होता है लेकिन हाँ जैसे वकील कचहरी या और कोई जितने भी कोई कानूनी अगर काम हो कहीं न कहीं जो ग्रामीण जो सेवाएँ हैं वह शहरी सेवाओं से काफी ज़्यादा जो अभी पीछे है बहुत ज़्यादा इतना आगे नहीं बढ़ी है तो कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे अगर कोई भी चीज़ है या किसी भी चीज़ को तो उनको गाँव से शहर की तरफ आना पड़ता है वह चीज़ करवाने के लिए तो बहुत सारी जो परेशानियों का सामना उनको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अभी भी शहर से बहुत ज़्यादा पीछे हैं उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है तो इस वजह से ग्रामीण लोगों को कहीं न कहीं कानूनी सेवाओ में भी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं